साढ़ै इत्थे न जेह्ड़े डोगरे दे बड़े बड़ी चीजां थ्होदियां बड़ा मतलब डोगरें दा खाना बडा मश्हूर ऐ इत्थें मतलब ज्यादा डोगरे गै रौंह्दे ते लोक लोक उ'यै खंदे जेह्ड़े मतलब जेह्ड़ा बनांदे अपने घर डोगरें दा बडा किश होई गेआ जियां खमीरे खमूरे होई गे खमीरे खमीरें कन्नै इत्थे अस खन्ने होन्नें देहीं आह्ले आलू देहीं आह्ले आलू खन्ने खमीरा केह् होंंदा इ'यै जेह्ड़ा ब्रैड ब्रैड होंदी ना पूड़ियें स्हाब उ'यै उ'यै नेहियां होंदियां ठीक ऐ ते दूआ होई गेआ साढ़ा डोगरें दा होई गेआ अम्बल चौल पीली दाल ते कन्नै काले मांह् दी दाल ठीक ऐ अम्बल केह् होंदा इयां जेह्ड़ा कद्दूं नि ना कद्दूं होंदा नी उसी खट्टा मिट्ठा बनांदे खट्ठा मिट्ठा बनांदे ते पीली दाल होई चौल साढ़े इत्थे अम्बल चौल दाल पीली आह्ली ओह् बी बड़ा मश्हूर ऐ ते अगर मिट्ठे' च खाना होऐ ते साढ़ा इत्थै घ्यूर बड़े बनदे न घ्यूर केह् होंदे कि मैदा मैदा घोलदे ओह्दे च जे मर्जी पाओ इ'यां जवैन पाउड़ो लून जे मर्जी पाओ ते उसी इ'यां हत्थें कन्नै थोह्ड़ा थोह्ड़ा पांदे ते ओह् इ'यां बनी जंदा फ्लैट नेहा ओह् होंदा मिट्ठे उसी खंड कन्नै खंदे जां देहीं कन्नै खंदे ते ओह् होई गेआ इक मिट्ठे च होर साढ़े इत्थें ब्याहें ब्युएं बी बड़ा बड़ा खंदे न ओह् जियां जीजा साली खलांदे इक दुए ते किश बी होऐ ब्याह् अगर कोई बी शुभ कम्म होऐ ते साढ़ै घ्यूर इत्थे बड़े बनदे न होर केह् ऐ डोगरें दा पूड़े छुड़े बी बनदे पूड़े बनदे ते ओह् बी इ'यां बनबास होंदे ते लोक अपनी कुड़ियें छुड़ियें दिंदे ओह् बी बड़ा शुभ मन मनदे बस इ'यै टोडे टोडे बी बड़े बनदे इत्थे इयां मक्कां लगदियां ते फ्ही ओह् टोडे टुडे बनांदे साग कन्नै साग जेह्ड़ा बी लोकें लाए दा होंदा सरेआं दा होऐ भाएं कुसै दा बी होऐ ओह् टोडा साग बी बड़ा चलदा